ہندوستان میں کئی مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں سب کے اپنے اپنے تہوار الگ الگ ہوتے ہیں جیسے مسلمان اس کے عید ہوتے ہیں وہ عید میں نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اسی طرح ہندو کے بھی تہوار ہوتے ہیں تو ان لوگ بھی تہوار اپنے منانے کے لیے پوجا پاٹھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے مندروں میں جاتے ہیں اسی طرح سکھ بھائی وغیرہ بھی ہے ان کی بھی تہوار ہوتی ہے وہ بھی اپنے گرودوارے جاتے ہیں اور مسلمانوں کا جب تہوار آتا ہے تو جیسے جامع مسجد ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہندو لوگ بھی بھائی ہیں ان لوگوں کے بڑے بڑے مندر ہیں جیسے اکشردھام مندر ہے وہاں جاتے ہیں پوجا کرتے ہیں ان کے بعد ایودھیا ہے بہت بھیڑ لگی رہتی ہے تو یہی سب ہے